नवजात बच्चा के सभसँ दायित्व छै मायपर मे मायके बाद ओकरा परिवारके आओर सदस्यके ई दायित्व छै कि ओ बच्चा केना बीमार नहि पड़ए जे परिवारमे बेसी ही स्वच्छता रखैत छै ताहू परिवारमे बीमार पड़ैत छै आ जाहिमे कम स्वच्छता रखैत छै ताहूमे बीमार पड़ैत छै मुख्य बात ई छै एकर जेनेटिक इम्यूनिटी सिस्टम कतेक मजबूत छै प्राचीन जे अपनासभके जीवन शैली रहै पिछला पीढ़ीके ओ जल्दी बीमार नहि पड़ए कारण ओकरामे इम्यूनिटी सिस्टम ततेक रहै ओ झेल पाबै ओ जे छै से पोखरिमे नहाय नदीमे नहाय कुआँके पानि पीबए ताहिसँ ओकर इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहय हम तऽ ई चाहैत छी एखनहु लोक घैलाके पानि पीबय हाथ डिटौलसँ नहि मटियाबय माटिसँ मटियाबय जँ शुद्ध माटि भेटय तऽ किया तऽ डिटौलसँ हाथ मटियाबयवला के करोना तुरन्त अटैक करतै आ जे माटिमे मड़ुआ रोपैत छै तकरा करोना नहि भेलै ई हमसभ पिछला साल स्पष्ट देखलियै आ हमसभ अपना पछिला पीढ़ीक जीवनशैलीकेँ सेहो देखने छियैन जे हुनकासभके किछु होइत रहनि तऽ अपने मने दू चारि दिनमे छूटि जाय एखन किछो होइत छै तऽ एक सए इलाज करबऽ पड़ैत छै आ ततेक एंटीबायोटिक खुआबैत छै जे ओकर साइड इफेक्ट होइत छै तैँ बीमार नहि पड़बाके एक्कहि टा छै मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की एक दवा